हैलो नमस्ते केह् हाल ऐ मड़ो अस अस बी खरे बधिया बधिया तुस सनाओ ठीक सारे केह् करा दे अस बी ठीक उट्ठो ते भी थोह्ड़ी सैर करो कुत्थें मड़ो ब्याह् ते निं जुड़ाई ओड़ेआ कोई तां अच्छा अच्छा मड़ो करना गै पौंदा केह् करना बच्चे जिद्द करदे आं ओह् ते ऐ कुत्थें रक्खना अच्छा एह् साढ़ा शोका अच्छा अच्छा चलो कोई गल्ल निं आह्गे आं कोई गल्ल निं अं'ऊ सबेल्ला आई जाह्गी कम्म कराने आस्तै सारें भी अपने भैनें भ्रांएं ई आं फिर इन्ना हारा करना पौंदा भी पैलेस कीते दा ते भी केह् फैदा बंदे निं आक्खो तुस तो निक्का हारा घर बी होई जंदा हा पर बड्डा कीते दा ते सारेंगी आक्खी लैओ लाह्मां निं रौहंदा कन्नै आं भी उन्ने आक्खना मिगी निं आक्खेआ मिगी निं आक्खेआ इक्कै बारी बड्डी धाम करो ते सारेंगी आक्खो किश निं होंदा मड़ो जन्मदिन ऐ बच्चे दा ते खुशी खुशी बनाने आं ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाह्गे सारे ठीक ऐ